नमस्ते भैया मैं आप के रेस्टोरेंट में आया हूँ मेरी सिस्टर की शादी है मैं आप के रेस्टोरेंट में यह पता कर रहा हूँ कि आप के यहाँ कितने प्रकार के खाने हैं कितने कमरे हैं क्योंकि उनको रहने की व्यवस्था अच्छी तरह से रहेगी तो ठीक रहेगा खाने में कौन कौन सा खाना आप बनाएँगे कितना उसका ख़र्च लगेगा और अच्छा खाना है कि नहीं यह भी बता दिजिए कमरे ऊपर देंगे या नीचे और यह बताइए हमें कि इसकी कीमत कितना लगेगा खाना में कौन कौन सा खाना बनाएँगे अच्छे खाना हमें क्योंकि खाना बहुत अच्छा उनको लगता है आप यह बताने कि कृपा करें कि कितने कीमत में उनकी कम से कम मेरी कीमत में अच्छे से अच्छा भोजन आप बना दें सत्तर अस्सी लोग आ रहे हैं उनके रहने कि व्यवस्था ऊपर आप करिए और पीने की व्यवस्था रहने की व्यवस्था वहाँ वो लोग आज रात यहीं पर बिताएँगे क्योंकि कुछ दूर से आ रहे हैं और रहने की व्यवस्था आप से कहेंगे कि लाइट हमेशा रहे और जो कहेंगे वो व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि वो लोग बहुत दूर से आ रहें और अभी नए रिश्तेदार हैं मेरे आप से यहीं कहेंगे कि अच्छे से अच्छा खाना दिजिएगा भैया और रहने की व्यवस्था थोड़ा अच्छा कर दीजिएगा

खाने पीने में व्यवस्था सब ठीक हो